यदि मूंखे अवसरु मिले त मां हिन प्रकार जी टेक्नोलॉजी विकसितु करण पसंदि कंदमि जंहिंमें फ़्री ऑफ़ कोस्ट मुफ़त मुफ़्त में बुकूं हेन पढ़ण जी मिलनि हुननि में सभु बुकुनि जो जेको बि ॿार जेका बि पंहिरीं खां ॿारे दौरनि जा आहिनि या कॉलेज जा ॿार आहिनि उन्हनि खे मुफ़्त में बुकूं पढ़ण मिलनि उन्हनि खे पैसनि सां न वठणी पवनि या पैसनि सां वीडियो न वठणा पवनि त हींअ हू मुफ़्त जी बुकूं हुनमें पढ़ी ता सघनि ऐं हुनजी आवश्यकता ही आहे की जाम सारा माण्हू आहिनि जेका बुकूं न वठी सघंदा आहिनि त हू मोबाइल मां अगरि हुननि वटि मोबाइल हुजे त हू पढ़ी ता सघनि या घर में हिक मोबाइल हुजे त हुन मोबाइल में मुफ़्त ऐं ऐप डाउनलोड करे बिना पैसा ॾई ऐं हू पढ़ी था सघनि न त जेका जेरॉक्स वारा आहिनि हू पाण खां हू पी डी एफ़ पाण खे ॾियण में पैसा घुरंदा आहिनि की पी डी एफ़ आहे जेरॉक्स न भई जेरॉक्स बिना बि सौ रुपिया वठी छॾींदा आहिनि ईअं असांजे हिते थींदो आहे त ऐं हुनजी विशेषताऊं ई आहिनि की हू जाम हिक हिक सुठो थी सोचे रहियूं पाण बुकूं कंहिंखे पढ़ण मतिलब विद्या दान मतिलब जाम ई सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हू बि मुफ़्त में हींअ ई विश्व जा सभु माण्हू थोरो थोरो ईअं विजन बुकूं जंहि वटि जेको अवेलेबल हुजे त हुनसां जाम हीअ सुठो थींदो जेका नथा वठी सघनि बुकूं या ॿियनि लाइ बि जंहिंखे ऑनलाइन पढ़ण जी आदतु आहे हूअ ऑनलाइन बुकूं पढ़ी था सघनि